वजन वाडोवपाचे वेगवेगळे उपाय आसा एक म्हणजे तुमी नाचणें जाणा आसतली त्या नाचणाच्या पिठा पसून सत्व तयार करपाचें आनी तें डेली खावपाचें तें खायत जाल्यार तुमचें वजन वाडपाक शकता आनी हें तुमी एक दोन म्हयने ट्राय करूं शकता आनी सकाळचें तुमी उठून तें करून खावं शकता हय एक दोन म्हयन्यान तुमकां तुमच्या मदीं बदल दिसतलो दिसाक हे तुमी दोन फावटी सुद्दां खाल्ल्या जाता सकाळीं आनी सांचें सुद्दां खाल्ल्या जाता आनी दुसरें म्हणजे तुमी फ्रुट्सां म्हणजे फळां जी आसता तांकां ज्यूस पिवपाक शकता म्हणजे केळीची फळां केळी पोपायो हाज्यो ज्यूस करपाचो आनी पियोपाचो तितून इल्लें दूद एड करपाचें आनी तुमी डेली सुद्दां तो ज्यूस पिल्यार जाता तितूंतल्यानय तुमचें वजन वाडपाक शकता तशेंच बटाट जे आसा ते तुमी उकडून खावपाक शकता बटाटान आमचे वेट गेन जाता वजन वाडटा तशेंच तांतयां जीं आसा तीं सुद्दां तुमी सकाळ फुडें उकडून खावपाक शकता तितून सुद्दां वजन वाडटा आनी एक म्हणजे बदाम बदाम जे आसा ते तुमी रातचे तीन चार किंवां पांच अशे बदाम घेवपाचे आनी उदकान भिजून दवरपाचे रातभर आनी सकाळ फुडें उठून ते तुमी खावपाक शकता तर अशे हे वेगवेगळे उपाय आसा जे आमकां उपाय जर डेली करीत जाल्या आमचें वजन रोकडेंच वाडटलें